नमस्ते भैया मैं तम्मन्ना बात कर रही हूँ मुझे गाड़ी करनी थी मैं मेरे परिवार के साथ खाटू श्याम जी जा रही थी तो उसके लिए हमें गाड़ी चाहिए थी तो आपका खाटू श्याम जी तक का क्या किराया रहेगा और मैं मेरे परिवार के साथ हम छः लोग हैंं छः लोग हम सफर करेंगे तो बड़ी गाड़ी चाहिए थी तो बड़ी गाड़ी में आपके पास में टवेरा या जीप आदि इसमें कोई होगी गाड़ी बड़ी क्योंकि अगर बड़ी गाड़ी होगी तो उसपे हम छः लोग आराम से आ जाएंगे ठीक है भैया जैसा भी होगा मैं आपको बताती हूँ धन्यवाद